औ औ

एत दस हाजार थाखाखौ मा मायाव बाहायनाय जाखो

आत्सा आत्सा बेखौ माला रिपान्ड खालामगोन

सुखुजोबसै थारमाने अफिसावबो हिसाब लायो नालाय दाथ' बेबोथ' मोनसे पान्डनिसो थाखा नालाय दा आङो एकाउन्टेन हिसाबै बुंनांगौ बायद' जादों आरो सोंनो गोनां जादों आरो ना ओइ लासै लासै मासाव दस हाजारबा नोङो बिसिबां मासजों सुख'गोन आरो नोङो दा ओरैबो जायो जेन'बा मानलि दुइ हाजार खरि होयोबा मास मोनबाजों सुख'जोबनो हागोन आरो औ लंबा ऐसे खमाव एमाउन्टा ऐसे खमाव सफैगोन आरो ना औ औ खम एमाउन्ट निखौबाथ' जायो आत्सा जोंनाव मोनसे मेनुयेल बुख दं बेयाव नायनानै आं दा दसे थानानै खिथाहरफिनसै दे दे दे